تو آج ہم بات کریں گے سوچھ بھارت ابھیان کے بارے میں سوچھ بھارت ابھیان کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے صفائی کے بارے میں تو صفائی ایک بہت اچھی چیز ہے صفائی پاک آدھا ایمان ہے صفائی کرنے سے بہت اچھی چیز ہے کہ صفائی ہر ایک چیز کی علاج بن جاتا ہے صفائی نہ ہو تو آدمی پریشان ہے بیماری صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو ہر ایک پریشانی جھیلنی پڑتی ملیریا کی بیماری تو یہ بیماری وہ بیماری تو صفائی صاف ستھرے ہر جگہ کو ہونی چاہیے آج کے دور میں میں صفائی کے معاملے میں سب سے اگر پیچھے سمجھوں گا تو بہار کو سمجھوں گا تو بہار میں بہت ایسی جگہ ہے جہاں پہ گندگی ہے نالے ہیں یہ ہے وہ ہے اور دہلی میں بھی آپ کو بہت بڑے بڑے نالے مل جائیں گے بہت ایسے گٹر مل جائیں گے جو آپ کو گندے گندے ملیں گے تو ان سب سے بہت نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میری رائے یہ کہ صفائی کرنی چاہیے ہاں میں نے حصہ لیا تھا صفائی میں ایک بار میں نے حصہ لیا صفائی میں خود سے جھاڑو لگانے میں تو میں نے سڑک پہ جھاڑو لگائی تھی سوچھ بھارت تو اس سے بہت فائدہ بہت مزہ بھی آتا ہے جب صفائی کر صفائی سے ہر ایک بیماری کا نقصان نہیں ہوتا بچ جاتے ہیں صفائی ایک اچھی چیز ہے صفائی کرنی چاہیے صفائی اگر نہ ہو گندہ ہو تو دیکھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے وہاں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے کیا کوئی اگر گندی جگہ میں بیٹھنا پسند کرے گا نہیں بالکل بھی نہیں کرے گا تو میری رائے یہ ہے کہ اگر صاف ستھری جگہ ہو تو وہاں ہر ایک چیز آئے گا ہر ایک چیز تو الگ الگ سے ہر ایک چیز آتے ہے تو میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو صاف رکھو ستھرا رکھو بیسٹ آپشن ہے